सर आप मोबाइल दुकान से बोल रहे हैं क्या वह सर मैं आपका तो पुराना कस्टमर हूँ आपका दुकान कितने बजे खुलता है अच्छा कहाँ पर आपकी दुकान है अच्छा हमें ना एक फ़ोन लेना था वह भी वन पलस का नहीं नहीं नहीं वन पलस लेना है आपके पास अबेलेबल है क्या तो हाँ क्या प्राइज है इसका क्या फीचर्स हैं हमें आठ एक सौ अट्ठाईस चाहिए नहीं नहीं कैश में लेंगे अच्छा अच्छा किश्त किश्त में तो क्या उसका शेजुल शेड्यूल है अच्छा तो फ़िर उसमें क्या क्या करना होगा अच्छा डाउन पेमेंट भी देना होगा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा तो मतलब कि उसका डिस्प्ले की साइज क्या है अच्छा छऊ बारह मतलब कि छऊ बारह नहीं छऊ और बारह तो आपका रैम हो गया ना मतलब कि डिस्प्ले डिस्प्ले कितने इंची में है छः इंची में है सात इंची में है ना पाँच इंची में है अच्छा अच्छा चलिए बढ़िया है तो सर उसका रेटिंग क्या है उसका रेटिंग का क्या है डबल स्टार है ना सिंगल स्टार ना फोर स्टार ना फाइव स्टार है अच्छा डबल स्टार है बैटरी पर बैटरी का क्या एम ए एच है उसका पाँच हज़ार एम ए एच है अच्छा और उसके साथ अच्छा अच्छा और चार चौसठ का क्या पड़ता है मतलब कि एक हज़ार की डिफ़रेंस में है वह छः एक सौ अट्ठाईस मिल रहा है ना आठ एक सौ अट्ठाईस में कितना पड़ेगा आठ एक सौ अट्ठाईस का तेईस हज़ार अच्छा अच्छा अच्छा यह तो यह मार्केट में कैसा चल रहा है मार्केट में कस्टमर लोग ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं या फ़िर कोई और मॉडल का या

अच्छा ट्रेंडिंग पर है ना अच्छा चलिए ठीक है ठीक है तो देखते हैं हम भी पलान मतलब बहुत सारे दोस्तों लोगों के हाथ में देखे वन पलस वन प्लस तो हम भी सोचे ज़रा यही देखूँ वन प्लस लेकर बात करता हूँ पहले दोस्त लोग से ही नम्बर लिया आपकी दुकान का फ़िर मैंने बात किया चलिए ठीक है फ़िर हम आकर विजिट करते हैं आपकी दुकान पर अच्छा लगा ठीक है मेरा नाम हुआ सोनू और मैं गाँव में ही रहता हूँ ठीक है ओके